हेलो हम कैब बुक जे कयने छलहुँ से अखन तक ओ नहि एलथि हेँ हुनका पुछियौन जे कखन अहाँ एबै हम ई जगहपर कन्हैया स्वीटके जगहपर खड़ा छी से अहाँ कखन आयब से बताउ